पंज डिसंबर ॿ हज़ार ॿावीह छह डिसंबर ॿ हज़ार ॿावीह सत डिसंबर ॿ हज़ार ॿावीह अठ डिसंबर ॿ हज़ार ॿावीह नव डिसंबर ॿ हज़ार ॿावीह